हेल'

नोंलाय माला आंनिफ्राय गाइखेर दुय नामबारि मोनलांखो आं गाइखेरखौनो दुय नामबारिखौनो फानफेरा नोंबा सोरनि गाइखेरखौ लांदों आंखौसो दुय नामबारि गाइखेर फानदों होनबाय नोङो आंखौसो होनदों नोङो दे बिदिबालाय नोंनो होनदों नो आंना गाइखेरा दुय नामबारि नङा मोजांसो नोंबा सोरनिफ्राय लायखो नोंबा सोरनिखौ लायखो होमबा बे दावथुरिखौ होनाखै मानोथो आंखौसो मानोथो होननांगौ आंखौ मानो होननांगौ नोङो

नङाबा होनबायबा नोङो नुगोनथ' आरो आं मानोथो जाहे थाहे होननांगौ नोंलोय मानो जाहे थाहे होननांगौ नोङो आंखौ बबेनिफ्राय लाबोखो बबेनिफ्राय माखो माथो आंखौसो होनथारदोंनो आंनि दखाननिफ्राय लांदों होन्नानै